हमे सब शादीमे बहुत डान्स करै छियै जैसे डीजेमे ढ़ोलक सबमे बहुत बहुत दोस्त सबके साथ फैमलीके साथ शादीमे तऽ आरो मजा आबै छै पूरा राति बराती सब आबै छै फिर ओ सब डान्स करै छै हमरा सब भी एन्नेमे डान्स करै छियै फेर सरहुल पूजामे सरहुल पूजामे पूरामे मजा आबै छै छओ दिन लगातार डान्स करै छियै पूरा पूरा पूरा भोरमे जब पूरा फैमिलीके साथ आओर सरहुल पूजामे मतलब पहिले तऽ पूजा पाठ होइ छै तब तब ओ बादमे डान्स करै छियै शाम शाममे करिब दस एगारह बजे तक रातिमे बहुत मजा आबै छै डान्स करैमे फिर शादीमे सरहुल पूजामे सरस्वती पूजामे सरस्वती पूजामे भी भसावै ओ डान्स करिते करिते जाइ छै फिर डान्स करिते करिते आबै छै ओहेसँ बहुत मजा आबै छै डान्स करैमे सब भाय बहिन सब पूरा गाँवके भाभी सब चाची सब सब डान्स करै छै मिलिके हमहुँ सब डान्स करै छियै बहुत मजा आबै छै डान्स करैमे सब मिलि जुलके डान्स करै छै बहुत मजा आबै छै डान्स करैमे आरो एहि सबसँ बहुत बहुत मजा आबै छै आरो डीजेमे पूरा सब लड़का लड़की पूरा डान्स करै छै ग्रुप डान्स फेर एनै शादी सब शादी सबमे भी डान्स होइ छै ओ पकड़ि पकड़िके डान्स करै छै ओ डी जे सबमे पूरा पूरा डान्स करै छै